जोंनि आनसोलावथ' गोबां जेंनाफोर दङ गोबां इनाय अनागारि खामानि सोमजिबाय थायो दा बेफोरनि गेजेराव दा सोलिबाय थानाय जिनाहारि जाबाय थानायखौ आं बुंग्रोनो सान्दों मानि बांगालफोरा बर' आइजो फोरखौ उन्दैयानो जा गिदिरानो जा जिनाहारि खालामगासिनो दं फ्राय सामफ्रोमबो बांगालफ्रा बर' आइजो बा गुबुन गुबुन गावसिनि हारिनि नङै आइजोफोरखौ हाय जिनाहारि खालामबाय थायो दा हनै दाखिलिसो हमजा लायबाय सासे जिथाम बोसोर बैसोनि बर' आइजोखौ दुगैनो थांनायावनो हानजायै साब्रै बांगाल गथ'फ्रा जिनाहारि खालामदों आरो आरो बिनि सिगां बो रामफल निफ्राय सासे बर' हिनजावसाखौ इख' मारुथि सुजुखि इख' गारियाव थिखोनानै गारियावनो जिनाहारि खालामो आरो ओमफ्राय हिनजावसाया सेनस लेस जानानै दतमायाव दतमा फुलिसा हमनो मोनो आरो बिनि सिगांबो थुलसिबिल आव हाय सासे बांगाल सेंग्राया सासे बर' बैसो जायै बर' आइजोखौ जावले जावले जिनाहारि खालामबाय थादों आरो गोसथोफ्लानानै ओमफ्राय हाय उनावहाय गुमुर मोननानै राइजो राजाफोरा हमो आरो जेब्ला बांगाल गथ'आ बै हिनजावनि न'खराव फैदोंमोन हमनानै बुबाय एसे एनै रायबाय बादा होबाय दा बे बेलायाव हाय उल्था बुग्रा फ्रासो सानै जेल जाबावदों आरो दा बे रेफिस्था दिनैसिम बेल आवसो गनानै दंबावो बे बे जाहैबाय रेफ नि आरो मोनसेया जाहैबाय बर' समाजाव गाज्रि थासारि फैदों बेनो जाहैबाय गाव गावनि गथ'फोरखौ अननो रोङै आरो माने हाबा जाखानाय हौवा हिनजावफोरा गोसोबानो बिसि फिसाखौ गारनानै गुबुन हौवा बा हिनजावजों दोनखारलांनाय बिदि सोलिगासिनो दं आरो नै बे जेनोबा जिनाहारि जाबाय थानाय समावबो माखासे बर' आइजोफ्रा खालि बांगाल हौवाफोरजों खारफा बाय थादों गुबुन हारिनि हौवाफोरजों खारफाबाय थादों ओमफ्राय अनेख मानसिफ्रानो रेफ खालामजाबाय सोरबा सोरबा मारदार खालामजाबाय सोरबा सोरबा हाबा जाखांनायनि उनावबो गारजाबाय आरो